हेलो मनीषा कुमारी हँ सबसे पहिले तऽ देखल जाय तऽ हमखुद बेरोजगार छी हम अभी पढ़ि रहल छी ग्रेजुएशन अभी कम्पलिट करलेले छी आ अभीतक रोजगार नहि मिल पायल मिलल अपनासबके देशमे ई बड़ी बड़का समस्या है बेरोजगारी बहुतसारा युवा ऐसन है जेकरा रोजगार नहि मिल सकल है ओहिके वजहसे पूरा दिन दुनिया पूरा व्यस्त है तऽ इहे बात है अहाँ कि करै छी

ओहे ना सरकारके हाँ अगर सरकार एहिसबके ध्यान देतै तऽ ठीक रहितिए हँ किछु किछु रोजगार हँ सही बात छै ओहिना आब हमरेसबके है काफी टाइम हो गेल रहले पढ़ाइ लिखाइ गार्जियन कते दिन तक पढ़तै पैसा उतना दै ना पाबै छै बेरोजगारी बहुत हमरासबके यहाँ देखै छियै गावमे ओते दिनसे बहुत दस दस सालसे बच्चासब पढ़ि रहल है लेकिन ओकरासबके रोजगार अभितक कुछौ नहि मिलल है तऽ उसब ओहिने भटक रहल है हँ इ समस्या हर

हमरेसबके मतलब गावमे देखै छियै अगल बगलमे भैया सब जे सब है ओसब आइसे दस साल पन्द्रह सालसे पढ़ि रहै है दिल्ली पढ़ि रहल है कत्ते त कोटा गेल रहै लेकिन सरकार एहि सबके लएके कोई स्कीम योजना हि ना लाबै छै अगर सरकारके पास मानलियै हर आदमी पढ़िके अथि नहिये करि सकै छै सरकारी नौकरिए नहिये करि सकै छै एहिले त सरकारके चाही कि जनता कोई कोई स्कीम जाहिसेकि होइ छै ने कंप्युटर के क्षेत्रमे इसबमे बढावा देबयके चाही पता नहि ईसब कब ठीक हेतै हॅं अहाँके पता होयत कि बेरोजगारी के वजहसे बहुतसारा ऐसन बच्चा है जे पढ़े छै लिखै छै अत्ते मेहनत करै छै आ त सरकारके सबसे पहिले समस्या ई है कि सरकार आँ